आङो बे जिउआव सोलोंथाइखौनो गोनांसिन होननानै साननानै दङ मानोना सोलोंथाइ नङाब्ला मानसिनि जिउआव जेरावबो आवगायनाया गोब्राब जानानै थायो मोजां गाज्रिखौ बुजिनोबो मोजां गाज्रिखौ साननोबो सोलोंथाइ नङाबा जानानै फैया बेनि थाखायनो सोलोंथाइया मानसिनि थाखाय जोबोद माने गोनां मोजां गाज्रिखौ सायख'नो आरो गावनि जिउखौ जेरै बिथिंनिफ्रायबो दैदेनलांनो थाखाय सोलोंथाइखौ आङो गोनांसिन होननानै जिउआव साननानै दङ मानोना सोलोंथाइ नङाब्ला जेरावबो आवगायनांगौ बेबायदि आवगायनाया जानानै फैनाय नङा मानोना सोलोंथाइ गोनां मानसिजों सोलोंथाइ गैयै मानसिजों रुजुनानै नायोब्ला माखासे बिथिङाव जोबोद टपार थानायखौ नुनो मोनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानसिनि जिउआव मा जागोन मा जाया मोजां गाज्रिखौ बुजिनाय बेफोरबायदि साननाय हनाय बेफोरबादिआ सोलोंथाइनि गेजेरजों गासैबो जानानै फैयो बेनि थाखायनो आङो सोलोंथाइखौनो नांगौसिन होननानै साननानै दङ